खेल का उपयोग राष्ट्रीय तरह से बहुत ही जगह उपयोग किया जाता बहुत तरीकों से किया जाता है खेल राष्ट्र को या किसी भी राष्ट्र को एक अच्छी पहचान दे सकता है राष्ट्र को या उसकी संस्कृति को खेल किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का भी हिस्सा बन सकता है और हिस्सा रहता है भी हमारा जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है जो कि हमारे देश को एक अलग ही पहचान देती है औड़ बहुत सारे युवा हैं जो कि अच्छा खेल किसी भी मुख्य खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वहाँ उनमें कीर्ति पाते हैं वहाँ उनका और उनका बढ़ावा देने के लिए वहाँ युवा को एक अलग ही पहचान देती है खेल उस युवा को अलग ही पहचान देती है और राष्ट्र को भी अलग अगर वहाँ बेहतर खेलते हैं और दूसरे देशों में जा कर भी खेलते हैं तो वह राष्ट्र को अलग ही पहचान देते हैं जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा ऐसा सुनने में आया है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है और उसमें जो भी हमारे देश के युवा हैं उनको वहाँ उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान इज्ज़त और पहचान अलग ही पहचान दी है और लोग उनसे प्रेम करते हैं बहुत ही उनसे जुड़े हुए हैं तरह तरह के जैसे कि हमारे कुछ क्रिकेटर हैं विराट कोहली रोहित शर्मा इन सब से लोग बहुत ही जुड़े हैं एम एस धोनी इनका बहुत सम्मान करते हैं औड़ क्रिकेट ऑफ़ गॉड जिसे कहा जाता है सचिन तेंदुलकर वह भी भारतीय ही हैं उनका भी लोग बहुत पूरे विश्व में बहुत ही उनका सम्मान करते हैं तो खेल एक ऐसा चीज़ है जो मतलब लोगों को पहचान दे सकता है या किसी देश को भी पहचान दे सकता है और हमारे देश को देता भी है जैसे कि ओलम्पिक करवाया जाता है जिसमे कि जो भी देश जीतता है उसका उसकी बहुत पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में उसकी बहुत ही कीर्ति होती है उसका बहुत ही नाम होता है पहच उसको अलग ही पहचान दिया जाता है बहुत सारे खेल जो कि ओलम्पिक में बहुत सारे खेल करवाए जाते हैं तरह तरह के खेल सिर्फ क्रिकेट और हॉकी ही नहीं कबड्डी खो खो यह सब भी तरह तरह के खेल बैटमिन्टन यह सब खेल करवाया जाता है दूसरे देश में जा जा कर हमारे खिलाड़ी खेलते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं और गोल्ड ले कर आते हैं जीतते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं और देश का नाम भी रौशन करते हैं तो यही सब चीज़ है जो खेल को बेहतर बनाती है खेल को खेल के कारण किसी भी देश को एक अच्छा पहचान दे सकती है उसकी संस्कृति को अच्छा पहचान दे सकती है